राजस्थान में मूंखे स्व स्वास्थय ऐं जूं सुविधाऊं ॾाढियूं आहिनि ऐं जेके बि सेवाऊं प्रदान कंदा आहियूं उन जे संदर्भ में अस्पतालूं आहिनि क्लीनिक आहिनि नर्सिंग होम आहिनि सामुदायक स्वास्थय केंद्र आहिनि ऐं जॻहि जॻहि ते शिविर लॻाया वेंदा आहिनि जॻहि जॻहि ते कैंपूं लॻायूं वेंदियूं आहिनि ब्लड केंप जा केंप लॻाया वेंदा आहिनि ऐं जीअं की तेरहां हज़ार ॿ सौ सतावीह उपकेंद्र आहिनि हिकु सौ अठ एम्बूलेंस आहिनि हिकु सौ अठ एम्बूलेंस छह सौ उणहतरि आहिनि ॿ हज़ार छह छाहठि स्वा स्वास्थय केंद्र आहिनि ॾाढा ई ईएं ॾाढी ई उपलब्धियूं ॾाढियूं ई सेवाऊं राजस्थान में ॾाढियूं सुविधाऊं स्वास्थय जे प्रति आहिनि